आंथ' इदि संनाय खावनाय ख्लास लायाखै होमबाबो आङो संनाय खावनायफोरखो इउथुब सेनेलफोराव नायो जेरै गेमस्रि दैमारिनि इउथुब सेनेल फुजिनि इउथुब सेनेल आरो बायदि बायदि इउथुब सेनेलफोराव आङो संनाय खावनायनि संनाय खावनायफोरखौ नायो आरो सोलोङो आङो नायनानै आरो सोलोंनानै जोबोद मोजां मोनो ओमफ्राय इउथुब सेनेलफोराव सावमिन फख'रा प्राइ राइस नुदोल्स बायदि बायदि संनाय सोलोङो आरो गामिनि टाउनफोराव हटेलफोराव थानाय संनायफोरखौबो नायनानै आङो सोलोङो इनस्टाग्रामफोराव नुबाबो आङो सोलोङो सोलोंनोबो मोजां मोनो आरो बनायनोबो मोजां मोनो जानोबो मोजां मोनो इन्स्टाग्राम फोरावबो नुयो जेरै था सोमलिजों रुटि बनायनाय आरो बायदि बायदि बनायनाय गोथाव जायो आरो सावमिनफोरखो मादि बनायो बिखो सोलोङो कलेजनिफ्राय थांनानै फैनानै दसे थाइम मोनबाथाय बिफोरखोनो सोलोङो संनाय खावनाय आरो मोजांबो मोनो सोलों सोलोंनानै प्राइ राइसफोरखौ सोलोंदो माइरंजों बोरै प्राइ राइस बनायो मारै बनायो बयलारजों जेरै सिक्केन फख'रा बनायो आरो बेफोरखौल' नङा आङो गोबां न'आव जों बर' दोरोङारिफोरा जाग्रा बेफोरखौबो सोलोंदों जेरै अनला खारै अनला खारै सबाइजों साम' बेफोरखौ सङो बेफोरखौबो सङो अनलाखो जोङो माइरंखौ सुनानै दसे दोननानै थिंखियाव देनानै संनाय जायो आरो साम'खौ जोङो दैमायाव हमनानै दैमायाव है इदि नङामोन र' साम'खो जोङो दैमा एबा दुब्लि फोथारफोराव हमनानै लानानै खान्थायाव सोमना दोनो आरो बिखौ जोङो सबाइजों सङो आरो बायदि बायदि